میں جانور پالنے میں بہت شوقین ہوں تو مجھے جانور جیسے پکشی جانور پکشی سب پالنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے چڑیا ہوئی گائیں بھینس بلّی بکری سب میں پالنے پسند کرتا ہوں ہمارے یہاں پالنے کے لیے اس کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر جانور کے کھانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے جیسے بکری کو پتے چاہیے ہوتے ہیں تو بھینس کو بھوسا چڑیا کو دانا اسی طرح سب جانور کی الگ لگ خوراک ہوتی ہے اور ان کا پھر ہم اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ ان کو کچھ زیادہ نہ ہو جائے جس سے وہ بیمار نہ ہو جائیں تو سرکار کے ذریعے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال آپ رکھیں گے تو سرکار کی طرف سے کچھ معاوضہ بھی ملتا ہے گائیں کے لیے جیسے یا پکشیوں کے لیے ہمارے علاقے میں ایک مندر بھی ہے وہاں پر بھی ان کے ڈاکٹر ہیں جن کا علاج اچھے سے ہو سک ہو جاتا ہے ان کو ان کے پاس ہم پکشیوں کو لے جاتے ہیں تو وہ پکشیوں کو کبھی زیادہ کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ان کا کھانے کا دل نہیں کرتا الٹیاں ہوتی ہیں تو وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں دوائی دے دیتے ہیں ڈاکٹر یا وہ گھر پر بھی جہاں پر بھی یہ جانور ہوتے ہیں ڈاکٹر وہاں آ کر دیکھ لیتے ہیں سرکار کے ذریعے بھی ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور ان کا ہم خیال بھی ہمیں خوب رکھنا پڑتا ہے کہ سردی گرمی ہر موسم میں ان کو ٹھنڈ نہ لگے زیادہ گرمی نہ لگے یا پھر یہ بھیگ نہ جائیں بارش میں برسات میں کیونکہ یہ بیمار بہت جلدی ہو جاتے ہیں اسی طرح ہم ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں اور سرکار بھی ہماری مدد کرتی ہے ڈاکٹر کو دکھانے میں ڈاکٹر بھیج سکتی ہے بھیج دیتی ہے